बिहारमे शिक्षाके बेबस्थाके जे छै बहुत आगू कएल गेल छै एकरा लेल जे छै इन्जीनियरिङ्ग कॉलेज पारामेडिकल कॉलेज आओर जे छै बहुत प्रकारके मेडिकल कॉलेज खोलल गेल छै आओर एहिमे जे छै बिहार सरकारके द्वारा जिलामे एकटा कॉलेजमे आरक्षित वर्गके लेल इन्टर्नशिप एग्जाम होइ छै ओहिमे परीक्षाके पास करैके लेल पास करैके बाद जे छै विद्यार्थीके लिए मुफ्त मुफ्तमे शिक्षा ओ कॉलेजमे पढ़ैके लेल देल जाइ छै आओर वर्ग सञ्चालनमे बहुत सुविधा होइ छै विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकारके सर्टिफिकेट कोर्सके भी बेबस्था छै बिहारमे आओर ओकरा लेल जे छै इन्टर्नशिप एग्जाम होइ छै ओ करिके जे छै ओ कॉलेजमे बढ़िआँसँ एडमिशन भऽ जाइ छै आओर कम पइसा पइसा नहि लागै छै ओहिमे एडमिशन करिकऽ आरामसँ विद्यार्थी अपन अथी कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स करि सकै छै